जि'यां कि अज्जकल लोगें दी जेह्ड़ी गलतफैह्मी ऐ जेह्ड़ी डो डोगरी भाशा ओह्दे लेई जि'या कि एह् अज्ज कल्लै दा जेह्ड़ा युवा वर्ग ऐ ओह् चांह्दा कि असें शैल शा शैल जेह्ड़ी जाब ऑपरच्यूनिटी ओह् थ्होए तां गै ओह् ज्यादा जेह्ड़ी ऐ अंगरेजी भाशा दी होर न सिखदे ने उसी ते जि'यां डोगरी उनें'गी पता कि डोगरी लैंगुएज बिच्च साढ़ा कोई बी करियर अपॉरच्यूनिटी असें'गी नेईं थोह्नी ते इस आस्तै जेह्ड़ी जम्मू कश्मीर दी सरकार ऐ उ'न्नै बी जेह्ड़े स्कूलें बिच्च अट्ठमीं तक ते डोगरी पढ़ाई जंदी ते उत्थुआं अग्गें जियां अगर कोई पढ़ना चांहदा होऐ ओह् पढ़ी सकदा जि'यां कालजें बिच्च बी जेह्का चांह्दा कि ओह् अग्गें चलियै डोगरी बिच्च लिखी सकदा ऐ उसी बड़ा ज्यादा ओह्दे बिच दिलचस्पी ऐ डोगरी बिच्च ते ओह् दस्सी सकदा कालेज बिच्च बी जेह्ड़े सब्जेक्ट न ओह् उपलब्ध न